हम तऽ कोनो कार्यस्थलपर नहि जाइ छी हम तऽ घरो हाउसवाइफ छी हम घरेके बिता लै छी घरमे दुइ पइसा कमाइके लेल अपन सिलाइ करै छी बुनाइ करै छी इएहसब करै छी दुइ पइसा वएह घरमे विपत्ति आबि जाइए तऽ कि करब हम तऽ कार्यस्थलपर नहि कार्य करै छी घरमे ककरो दुख भऽ गेल तबिअत खराब भऽ जाइए सासु माँ ससुरजी बूढ़सूढ़सभ घरमे छथिन तकलीफ भऽ जाइए तबिअत खराब भऽ जाइए हमर अहाँके तऽ तकलीफ खराब भऽ जाइए जवान आदमी तऽ ओसभ तऽ बूढ़सूढ़ छथिन तबिअत खराब भऽ जाइए पइसा बेसी नहि कमा सकै छथिन पति तऽ घर मतलब घरोवाली पत्निओ किछु किछु करै छथिन ई नहि छथिन ओ कार्यस्थल ऑफिस तऽ नहि जाइ छी घरेपर सिलाइ बुनाइ कएलहुँ वएहमे दुइ रुपैआ कमे दुइ रुपैआ कमेलहुँ इएहसब होइ छै आओर नहि किछु भेल अपन घरेपर विपत्ति आएल टाललहुँ दुखके समाधान करऽ पड़ै छै सामना करऽ पड़ै छै आओर नहि किछु